मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था छात्रों की उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षिक क्रियाओं का कार्य किया जा रहा है पहले लोग बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं लेकिन आज के ज़माने में सभी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तथा शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है उनके कैरियर पर अनेक प्रकार से ध्यान दिया जा रहा है जैसे युवाओं को रोज़गार दिलाकर इंटर्नशिप करवाकर एवं छात्रों के उच्च शिक्षा को बेहतर बनाना बनाने में कोशिश की जा रही है मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में पूरी कोशिश की जा रही है तथा उनकी शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है अभी उनकी एक्स्ट्रा क्लास भी किये जाते हैं तथा विभिन्न प्रकार से शिक्षा का प्रसार किया जाता है बच्चों के भविष्य में कैरियर का विशेष प्रकार से ध्यान दिया जाता है तथा टीचर बच्चों को एक पाठ्यक्रम अच्छे से दिए दिए जाते हैं तथा बच्चों को विशेष प्रकार से विषय पर ध्यान दिया जाता है तथा अनेक विषयों पर अलग अलग तरीके से भौतिक रूप से कार्य किया जाता है तथा बेहतरीन रूप से शिक्षा का प्रसार किया जाता है तथा ज्ञान की सुविधा का व्यवस्थक रूप से किया जाता है